हैलो सर तुस स्विगी दा बोला ने में थुआढ़े कोला इक आइटम मंगाई ही चार नॉन मंगाए हे जेह्दे बिच्चा दौ गै नॉन पुज्जे दे मेरे कोल फिर चटनी भी फट्टी दी ही ते अं'ऊ तुसेंगी आखना चाह्न्नां कि जेह्ड़ा मेरा ऑर्डर में मंगाए दा हा ओह् रिटर्न होई जाह्ग जां पैसे मेरे अकाउंट बिच पेई जाह्गे बापस ते ओह् बड़ा स्पाइसी हा फ्रैश्श बी नेहा ऑयली बड़ा हा ते ओह्दे बिच किश मिसिंग बी ऐहियां आइटमां